मां एमेजॉन ता सोनी अल्फा आई एल सी ई छह हिकु ॿुड़ी ॿुड़ी वाए माइक्रोलैंस इंटरचेचेबल कैमरा ऑडर कयो हुओ इहो कैमरा मां पंहिंजे व्लॉगिंग कैमरा जे तरह सां उपयोगु करण जे लाइ ऑडर कयो हो जंहिंमें फोर के एच डी रिकॉडिंग थींदी आहे ऐं इन सां गॾु हिन में टच स्क्रीन जो फ़ाइदो बि मिलंदो आहे ऐं लैंस पर मां इहो कैमरा जॾहिं ऑडर कयो त मूंखे हिन कैमरा में जेका लैंस आहे उन ते टे चार स्क्रैचिस मिलिया ऐं हिन कैमरा जो फोकस बि एतिरो जेतिरो मां एक्सपैक्ट कयो हो एतिरो सुठो आहे कोन ॿियो वरी जूम करण ते इमेज जी क्वालिटी में ॾाढी बदलाव अची वञे थो जेतिरो मूंखे खपे ॿियो की मां जूम करे इमेज जी क्वालिटी सुठी रखी सघां एतिरी सुठी मूंखे मिली कोन थी इन करे मां कस्टमर केयर में फ़ोन करे हिन कैमरा में ईअं डिफैक्ट ॿुधायामांसि त ऐं इन्हनि खे इहो कैमरा मूंखे बदलाए ॾियण जे लाइ रिक्वैस्ट कई मानि थी जेका मूंखे हिकु ॿ ॾींहनि में हिननि जो जवाबु मिली वेंदो ऐं इहो कैमरा खणी वेंदा ऐं मूंखे इन जी जॻहि ते सुठो नओं कैमरा डी ॾिनो वेंदो जंहिंमें मूंखे कंहिं बि तरह जो कोई फोल्ट न मिलंदो अहिड़ो इन्हनि जी तरफ़ खां वादो मूंखे कयलु आहे त मां इहो कैमरा इन्हनि खे वापसि कयां थो हिननि जो कस्टमर स्पोर्ट मूंखे ॾाढो वणियो ऐं मां रिक्वैस्ट कई मानि थी की भले ॿिए कॾहिं कहिड़ो अहिड़ो कैमरा न मिले